پرانے وقتوں میں جنگوں میں گھوڑوں کا استعمال ایک زمانے میں اہم ترین طریقہ تعلیم رفتار اور حمل و نقل کا ذریعہ تھا اس دوران گھڑ سواروں کو فوجی کاروائیوں میں اہم کردار ادا کرتے تھے اور وہ جنگ کے میدانوں میں تختہ بدل کر دشمن کے خلاف حملہ کرتے تھے معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ موٹر گاڑیوں کی میں جو تخلیق اور توسیع کے ساتھ گھوڑوں کا استعمال تدریجی طور پر کم ہوا موٹر گاڑیاں زیادہ توانائی رفتار اور کارگو کی اہمیت سے سبب سے زیادہ مناسب ثابت ہوئیں آج کل گھوڑوں کا استعمال عموما تفریحی مقاصد کے لیے ہوتا ہے